सोहर लोकगीत हमारे क्षेत्र में हमारे स्थानी क्षेत्र में सोहर जब भी बच्चे पैदा होते हैं तब हमारे गाओ की महिलाएं हमारे नगर की महिलाएं ये इस गीत को गाती हैं बहुत अच्छे से दो चार लोग मिल जाती हैं और अच्छे से इस गीत को गाती हैं जब भी ऐसा पर्व आता है तो और कजरी जो एक अच्छा लोकगीत है जो जब भी अ धान की बुआई होती है तो उस समय गाया जाता है लेकिन आजकल जो शादी व्याह का भी जो उत्सव है उसमें भी लोग लोकगीत ये गाया जा रहा है शादी ब्याह के अवसर पे भी हमारे क्षेत्र की महिलाएं अनेको गीत गाती है जिससे कि एक अच्छा माहौल बनता है हमारे क्षेत्र में जो सोहर गाया जाता है जिसका बहुत प्रचलन है हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा गाँव नहीं है या घर नहीं है जहाँ पर ये गीत गाया न जाए ये गीत बहुत ही सामान्य तौर पर गाया जाता है इस क्षेत्र के ये विषेश रूप से गाया जाता है विशेष रूप में ये गीत गाया जाता है